صفائی ستھرائی بہت بڑی چیز ہے اس پہ ہم سبوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے صفائی سے بہت ساری بیماریاں جو آنے والی ہوتی ہے وہ نہیں آ پاتی ہے اپنے اگل بغل گھر کے آس پاس کے جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو صاف ستھرے رکھنے اور اس پہ لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ صفائی کے کیا فوائد ہیں یہ سب ہر انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور بچوں کے اندر بھی صفائی ضروری ہے چھوٹے بچے کا کس طریقہ سے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے کیونکہ صفائی سے ذہن بھی انسان کا صاف رہتا ہے تو اس لیے گھر کے آس پاس کے نالہ اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو صاف ستھرے رکھنے کی ضرورت ہے کوڑے کرکٹ باہر رکھنی چاہیے گھر کے آس پاس نہیں پھینکنی چاہیے کیونکہ اس سے وہ چیز سر جانے کے بعد آد بیماری پن ہو سکتا ہے پیدا ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم سبھو کو چاہیے ان چیزوں سے صفائی ستھرائی کو اپنائیں اور دوسروں پہ اس پر توجہ دلائیں کہ صاف ستھرے رکھیں یہ ہمارے لیے زندگی کے لیے صحت کے لیے بہت فائدہ مند